हम प्रेशर कुकर के बड नीक औजार मानै छियै जेकरा से खाना नीक बनैत अछि आओर जल्दियो बनि जाइत अछि आ कम समय मे बनैत अछि